नोंथांआ फुंनि सिखारनाय निफ्राइ लानानै मोना जासिमाव सानसेआव मा मा हाबा मावो बेनि सोमोन्दोयै एसे खिन्थालाय हाबा बले तो खामानि जोंथ' जेन'बा फुंनि पासथायाव सिखारो सिखारनानै जों मरनिं वाक खालामनो थाङो शयथा सिम शयथा निफ्राइ फैनानै जोंङो दुगै लोबै जोंङो साराइ आठथायाव डिउटिआव फैयो डिउटिआव फैनानै जोङो लान्च खालामनो थाङो न'आव थांनानै एक घंटा जोङो लान्च खालामनो थाङो बेनिफ्राय फैफिननानै जोङो डिउटिआव फैफिननो डिउटिआव फैनानै जोङो आरोबाव मा खालामबाय जोंहाबो फिसा फिसौ दं बेखौबो जोङो बिसोर गनाय टाइमाव जों बिसोरखौ लायनांगौ जानानै फोयो जों लायो फैयो आरो न'आव दोन्नानै जोंहा टिउशननि टाइमाव जों लाबोनांगौ लांनांगौ बेनिफ्राय जों फैबाय न'आव दोन्नानै आरो रुमाव दोन्नानै आरो जोंङो डिउटिआव फैगोन जों बेखौ ग'बा जोंङो बाजार खालामनांगौ थायो बाजार खरसा मा खरसा बहुत रोखोमनि टाइमजों एडजस्ट खालामनानै जों टाइमखौ एडजस्ट खालामनानै जोङो टाइमजों खारफा नांगौ जायो बेनि खायनो जोङो सानसे जों ओरैनो थानाय होन्नाय जेबो माबा गैया आरोखि ना टाइमलि जोंहा जेनाखि जों जे टाइमाव जों मा खामानि मावनांगौ जोंङो बेखौ रुटिन बायदि जोंहा मोनसे माबा लाखानाय दं